शाळेंत आसतना म्हाका पी टी हो पिरयड खूब आवडटालो कित्याक त्या पिरयडाक आमकां खेळपाक मेळटालें इतलेंच न्ही तर आमकां शारिरीक व्यायाम करपाक शिकयतालीं तातूंत आमचें शरीर फ्लॅकजीबल जातालें दर आठवड्याक पयलीं धा ते पंदरां मिणटां आमकां शारिराचे वेगवेगळे प्रकार शिकोवन ते करून घेतालीं आनी मागीर उरलेलीं पंदरा वीस मिणटां आमकां खेळपाक दितालीं आमकां खेळ शिकोवपी शिक्षिका आशिल्ली बायल मनीस आशिल्ली पूण ती इतली हुशार आनी चपळ आशिल्ली की आमच्या पेक्षा ती बऱ्या भशेन तो खेळ आमकां खेळोवन दाखयताली कबड्डी हो म्हजो सगळ्यांत प्रिय खेळ आसलो तिका लागून हांव आमच्या शाळेच्या टिमीचें वायस कॅप्टन आशिल्लें हांव जिल्ला स्तरा पर्यंत कबड्डी खेळलें आसां आनी हो अजुनूय खेळ म्हाका खूब आवडटा